چکن لولی پاپ پلاؤ راجما چاول دم آلو مٹن اسٹو نہاری مٹن کوفتہ چکن کوفتہ مٹن چاپ چکن قورمہ چکن افغانی